वर्तमान परिदृश्यमे विज्ञापन दीययके कई साधन अइ एहिसाधनमे सभसँ प्रथम दूरदर्शन ओकरबाद रेडियो भऽ गेल समाचारपत्र भऽ गेल पत्रिका भऽ गेल समाचारपत्रके द्वारा बुजुर्ग वर्ग नौजवान वर्ग किसान वर्ग ईसभ जे लाभान्वित होइ छथि हुनका मालूम होइ छनि कि की करबाक चाही वर्तमान समयमे वर्त एकर अलावे दूरदर्शनसँ भी शिक्षित वर्ग या अशिक्षित वर्ग देखि कऽ ओहिसँ लाभान्वित होइ छथि विज्ञापनमे सामाजिक वातावरण पारिवारिक वातावरण आर्थिक वातावरण मनोरञ्जनके साधन स्वास्थ्य सम्बन्धी साधन व्यापारके साधन विनिर्माणके साधन इत्यादि रहैए एहि लऽ कऽ ई वि विज्ञापनके स्रोत जे हइ बहुत नीक अइ एकरा बहुत लोक गाम तक पसन्द करै छथि पहिने गाम तक विज्ञापनके कोइ स्रोत नहि रहय तऽ व्यापार जे हइ किछु नहि होइ एहि गामके लोक पहिने किछु नहि जानथिन लेकिन आब विज्ञापनके स्रोत भऽ गयलासँ गामके लोग भी ओहिमे सहभागी भऽ रहल छथि आओर बहुत फायदा उठा रहल छथि एहिसँ कोनो प्रकारके नुकसान नहि अइ